हॅलो हांव सुकांती उलयतालें हांव पाळोळेच्यान पागीन उलयता गो सुकांती होय तुमका नुस्तें बीन जाय आसलेलें सुकेलें आं कसलें हां म्हाजें कडेन खूब तरांचे आसा गो बांगडे आसा ताल्ले आसा मागीर शेलकां आसा होय गालमो आस् होय गालमो सुंगटा बीन आसा बांगडे शंबरान वांटो शंबरान सात आठ येता गो

आं ते कश्टमर चड आसल्यार होय उडोवपा पडटले काणकोण आमी शेनवारा शेनवारा बसताय मार्केटींक होय होय सुंगटा आसा शेलकां आसा तीं पय ती बीन शंबरांनी असो वांटो बरें उडयतां गो हांव तशें पंदरा सोळा बी शंबरानी तुमगेले गांवान खूब लोक आसात तर गो आं थर्सडे येत तर जाल्यार होय आमी गांवांनी भोंवता गो पूण आमगे चड अशें कश्टमर आसल्यार आमी ते गांवाक वयता होय खंय तर तुमगेलो तो गांवू बारशाक बारश्या खंयच्या वाड्यार गो शिगल्याक होय थंय बस बीन सारकी हा तर गो आं टायमाची कशी आसा लोक बीन आसता आनी न्हू खूब होय जाल्यार हांव शुक्रारा दीस येता होय हां बरें